اتر پردیش میں آرٹ کے میدان میں تعلیم و تربیت فراہم کرنے والے کئی معروف ادارے موجود ہیں جو طلباء کو فنون لطیفہ فیشن ڈیزائننگ اور بصری فنون کی اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں ان اداروں میں سرکاری نجی اور خصوصی تعلیمی ادارے شامل ہیں مصروف آرٹ ادارے تیرتھنکر محاویر یونیورسٹی یہ ایک نجی یونیورسٹی ہے جو فائن آرٹس اور بصری فنون میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی ہیں یہاں پبلشر اور مسٹریس سطح کے کورس کرائے جاتے ہیں اتر پردیش کے مختلف شہروں جیسے لکھنؤ کانپور اور نوئیڈا میں فیشن ڈیزائنگ کے متعدد ادارے ہیں جو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کرتے ہیں ان اداروں میں فیشن کے ساتھ گرافک ڈیزائگ ٹیکسٹائل ڈیزائنس اور انٹرپرائزز ڈیزائن بھی سکھایا جاتا ہے